ہیلو ہاں سُدھیر کی دُکان سے بول رہے ہیں ہم ہاں جی ملے گی بالکل مِل جائے گا بالکل مِلے گی جی جی فریش مِل جائے گی آج ہی منڈی سے آئی ہے ٹماٹر دو دو سو روپے کلو ہیں سو روپے کے ملیں گے نہیں جی ریٹ تو یہی چل رہا ہے آج کل کیا کریں مہنگی آ رہی منڈی سے ہی مہنگی آ رہی ہے ایک کلو پیاز پچاس روپے کی مِلے گی مٹر گاجر ایک کلو مِل جائے گی تیس روپے کی ہاں جی ہم پیک کر کے بھجواتے ہیں ہاں اُس کا چارج الگ سے لگتا ہے چارج لگاتے ہیں ہم سو روپیے لگتا ہے چارج سر ڈسکاؤنٹ اتنے سے ہی کیا ڈسکاؤنٹ پہلے ہی ڈسکاؤنٹ کر کے بتایا ہم نے تو تو اب کیا کریں منڈی سے اتنا مہنگا آ رہا ہے سر بالکل فریش ملیں گی بالکل فریش ملیں گی آج ہی منڈی سے آئی ہے تازی آتی ہیں بالکل فریش تو بھجوا دیں گے آپ اپنا ایڈریس بھیجو

بالکل بھیج دیں گے ہم آپ اپنا ایڈریس بھیجو ٹھیک